जी बोलिए हाँ सीमेंट है बिक बिक रहा है साढ़े तीन सौ रुपये बोरी है जी हो जाएगा कितना सीमेंट लेना है हो जाएगा कम उसके लिए आइए हो जाएगा दुकान पर हँ छड़ ही छड़ वग़ैरह भी है छड़ पचपन सौ का कुंटल है जी बालू उलू बालू उलू भी चाहिए क्या जी तो वो सब का वो सब सुविधा भी मिल जाएगी बालू का साथ हज़ार का टेलर चल रहा है वैसे अभी तो वर्तमान में गिट्टी पाँच हज़ार रुपये टेलर है क्या बोले जी हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है रेट कम हो जाएगा कितना चाहिए आपको कितना कितना चाहिए कब तक कब तक चाहिए आपको मतलब कब से काम स्टार्ट होगा आपका यहाँ

ठीक है समान में गिरवा देंगे कल से और कुछ कम भी कर देंगे लेकिन पैसा आपको कैश पेमेंट करना होगा उसके लिए जी तो आप दुकान पर आ कर बात कर लीजिए आप कब वैसे फ़्री कब हैं दुकान पर आ जाइए आप आज फ़्री हैं हाँ तो आ जाइएगा दुकान पर रेट में भी कुछ कम हो जाएगा और समान आपको कल से गिरने गिरने का स्टार्ट हो जाएगा ठीक है एक दम सही समान मिलेगा और इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है ठीक है ठीक है सब हम लिख ले रहें आपको मिल जाएगा हाँ वह सब भी है छड़ सब भी है छड़ आपको पाँच हज़ार का हो जाएगा कुंटल पाँच हज़ार का चल रहा वैसे मार्केट में आपके लिए कुछ कम हो जाएगा

उतना कम नहीं हो पाएगा दो चार सौ पाँच सौ छोड़ सकते हैं ठीक है अच्छा अब लग जाएगा चार हज़ार का चार हज़ार दे देंगे आप लिस्ट बनवा दीजिए क्या क्या आपको लेना है एक बार बात दीजिएगा फिर से हाँ बोलिएगा बालू कितना चाहिए बालू कितना टेलर बोले हैं